پہلے لوگ منڈی کو جاتے تھے سبزی منڈی میرالم منڈی ریتو بازار منڈی اویسی منڈی پر جب سے یہ آن لائن شاپنگ نکلا منڈیوں میں کاروبار کم ہوگیا منڈیوں کے کاروبار کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہے معلوم ہے آن لائن مارکٹنگ زیادہ ہوگئی ہر کوئی ٹکنالوجی آنے کی وجہ سے آن لائن شاپنگا کرلے رہے ترکاریاں اب دودھ رہنے دو ترکاری رہنے دو کون سی بھی چیز گھر بیٹھے منگا لے رہے اِس میں کیا ہے بولے تو اپنا ٹائم بچ رہا ایک تو آن لائن شاپنگ کرنے سے ترکاریوں میں آپ کو یعنی ریٹ جو جا کر لینے پہ مِلتا تھا منڈی کو وہی گھر بیٹھے اپنے کو آن لائن میں وہی ریٹ میں آپ کو گھر بیٹھے سامان مِل جا رہا آج کل کیا ہے بولے تو آن لائن شاپنگ کا بہت چل رہا کیوں ٹکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے اور مَن تو ترکاریوں کا کیا ہے بارشوں کی وجہ سے کیا ہے آج کل قیمت بھی بہت بڑھ گئی تھی پھر اچانک سے کیا ہے ہلو ہلو بارش کا نہیں ہونے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوگیا تھا اب تھوڑا نارمل ہوگیا اور آن لائن شاپنگ کا کیا ہے جیسا پہلے لوگ بیٹھ کے نہیں جاتے تھے پیدل جاتے تھے اُن کی چلنے سے کیا ہے صحت اچھی رہتی تھی آج کل کیا ہے آن لائن منگانے سے اُن لوگوں کی صحت میں چلنے میں چل نہیں رہے اُس کی وجہ سے اُن لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے آج کل ماحول ہی وہ ہوگیا ہے گھر بیٹھے ہر چیز منگا لو اور اِس میں ایک فائدہ بھی ہے کہ کوئی لوگ بعد لوگ رہتے کہ کوئی لانے جانے کے لیے کوئی نہیں رہتے تو اُن لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگ بیٹھے جگہ آن لائن منگا لے سکتے اور اپنے ٹائم کے حساب سے منگا سکتے چاہے دِن میں چاہے رات میں جب سہولت ہوئے جو ٹائم پہ گھر پہ رہ سکتے وہ ٹائم پہ منگا سکتے